हाँ हमको लगता है कि शिक्षित लोग जो होते हैं वो अच्छी तरीके से पेश आते हैं शिक्षित लोग जो होते हैं उनको बचपन से ही स्कूल और कॉलेजों में बताया जाता है उनको सही तरीके से काम करने के लिए भी बताया जाता है कैसे वो अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और बाकि अन्य काम पर भी अपना ध्यान दे दे सकते हैं जैसे वो कोई भी स्किल वगैरह हो सकता है वो अपने स्किल स्किल पे ध्यान देकर अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं और ऐसे बहुत से कार्य हैं जिन्हें वो कर सकते हैं फ़्री टाइम में वो अपना कार्य सहित सही ढंग से करते हैं और सही टाइम टाइम पे भी कर देते हैं जिससे उनका पर्याप्त टाइम बच जाता है और ज़्यादा टाइम वेष्ट नहीं होता है जो अशिक्षित लोग होते हैं उन उनको तो उनको अशिक्षित लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर टाइम वेष्ट काम करते हैं दूसरों की बुराई में अपना समय खराब करते हैं और उनको काम करने का टाइमिंग जो होता है वो सही तरीके से कार्य नहीं करते और अधिक अधिक जो समय होता है वो दूसरों की बुराईयाँ करने में बर्बाद कर देते हैं और वो लोग अंधविश्वास को ज़्यादा मानते हैं जिस वजह से उनको बहुत सी परेशानियाँ होती हैं जो शिक्षित लोग होते हैं वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और अपना काम करते हैं अन वो लोग अप अप पढ़ पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उनको लोगों से कैसे बात करना है वो अपना सारा काम सही ढंग से करते हैं वो उनके अंदर एक मैनर होता है जो अशिक्षित लोगों में नहीं होता है शिक्षित लोग जो होते हैं उनके बच्चे भी शिक्षित होते हैं आगे चलकर वो भी उन आगे चलकर वो भी ये शिक्षित लोग होते हैं वो आगे चलकर आगे चलकर अपना नाम और अपने देश का गाँव का नाम बढ़ाते हैं ऊँचा करते हैं और रौशन करते हैं जिस वजह से उनको उनको उनकी जो समाज में इज़्ज़त होती है वो बढ़ जाती है अशिक्षित लोग जो होते हैं वो ये सब नहीं कर पाते हैं और अपने झूठे झगड़े फ़साद में ही फ़ँस कर रह जाते हैं और उनका समय भी नहीं बचता जिस वजह से वो बाक अपने स्किल पर भी अपना स्किल भी डेवलप नहीं कर पाते हैं और जिस वजह से उन वो ऐसी बेकार सी ज़िन्दगी जी रहे होते हैं तो शिक्षित लोग जो होते हैं वो मे मेरा मानना है कि जो शिक्षित लोग होते हैं वो अच्छी तरीके से पेश आते हैं और उनकी समाज में इज़्ज़त होती है जो और उनको बहुत खुशी मिलती है कि समाज में जो उनका कुछ इज़्ज़त है वगैरह कुछ कार्य करते हैं तो लोग उन लोग उनकी उनको प्रोत्साहित करते हैं